ट्रैकटरके अलग अलग बहुत सा काम छै पहिने हर बड़दसे काम होइ छलै आब एखन ट्रैकटरसँ जे कुट्टी काटि लिअऽ हर जोति लिअऽ हरे जोतैमे तीन तीन चारि चारिगो फार छै जेकि नौफारा छै झालि छै रोटावेटर छै कल्टीवेटर छै एहिसँ जे छै से ट्रैकटरसँ जोत करै छै खेती करै छै एक दिनमे एक दिन खेतके बना दै छै आओर देखैके जो नया नया टेक्निक पहिने एगो फारसँ जोतै छलै ट्रैकटरके एखन भिन्न भिन्न रङ्गके फारसब टेक्निकसब अएलै ताहि लऽ कऽ ट्रैकटरके काम जादे छै पम्प सेट बहुत औद्योगिक चीज छै आओर कि छै ट्रैकटरसँ बहुत रङ्गके काम भऽ रहलै हँ उद्योगके लेल उद्योगके लेल ताहिके बाद उद्योगमे अथी माटि भराइमे कहीँ गाछ बिरिछकेँ आनैके कोइ समान भेलै आनैके ताहिमे लोक बहुत यूज कएलक या कोनो चीज घिचैएमे कहीँ फसि गेलै कोनो चीज ओहि चीजके ट्रैकटरमे रस्सा बान्हिकऽ सिक्कड़ि बान्हिके उपर करैमे बहुत उपयोगी चीज ट्रैकटर छै लोकके लेल किसानके लेल ओहिसँ बढ़िकऽ उपयोगी कोनो चीज विशेष नहि छै जतेक ट्रैकटर छै से पहिने हरसँ जोताइ छलैए फारसँ फारसँ आदमीसब लागनि पकड़िकऽ जोतै छलै तब ट्रैकटर भेलै ट्रैकटरमे चारि चारिगो फारसँ आब जे खेत जोताइ छै अथी हइ छै तब जाकऽ से खेती लगै छै रोटावेटरसँ अथी हइ छै चौकी पड़ै छै सब बात आब बहुत कम दिनमे बहुत कम अथीमे अवधिमे खेत तैआर भऽ जाइ छै काम ट्रैकटरसँ लोकके नकी भऽ जाइ छै दस रङ्गके कोनो ट्रैकटरसँ एहन छै जे माटि कटाइ छै माटिओ पहिले जनसँ कटाइ छलैए लेबरसँ कटाइ छलै लेकिन माटि आब ट्रैकटरसँ कटाइ छै एहन ट्रैकटर उपयोगी चीज छै भऽ गेलैए ताहिके बाद माटि ट्रैकटरपर लोड होइ छलै रहै जन लगाकऽ माटि कटेलहुँ ओहो आब नहि होइ छै ओहो मशीने आब लोड करै छै जे सी बी लोड करै छै ट्रैकटरके माटि अथी कएलक आओर जे सी बी सँ लोड करै छै आब उतारैके लेल एहन छै जे लेबरके कोइ कामे नहि छै ओनाहि अथी कएल छै डाला बनल छै ओहि ढङ्गके सोझे उनटा देलक आओर अपन प्रेशर डाला बनल छै उनटा देलाके बाद सब माटि तुरन्ते गिर जाइ छै या कोइ भी चीज गाड़ीपर लाधल रहै छै तुरन्त उलटि जाइ छै बोरा लादैके छै बोरा लादि लेलकै अगर लेबर छै तऽ लेबर उतारलकै नहि उतारैके रहै छै तऽ सोझे उलटा देलकै खड़ा कऽ देलकै बस उलटि गेलै सब खाली भऽ गेलै टेलर खाली भऽ गेलै बहुत उपयोगी चीज ट्रैकटर जे छै से छै हर काममे बहुत रङ्गके काम एहन छै जेकि ट्रैकटर उपयोगी चीज छै जमीनसँ लऽ कऽ आओर ढोआइ अथी करैके कोनो समान आनैमे अथी करैमे एहिमे एवलेबल छै ट्रैकटर बहुत बड़का चीज छै ट्रैकटर कामयाब किसानके मदमे आओर कि कहल जाए

बहुत बड़का ट्रैकटर उपयोगीके चीज भऽ गेल सोना भी छै पदि दिते सोना भी छै जेकि ट्रैकटर ट्रैकटरोमे सोना छै कहै छै उगले मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ट्रैकटरेके लऽ कऽ छै जे एक दिनमे अथी करै छै सबकिछु ट्रैकटरसे अथी भऽ रहलै ट्रैकटर सनक उपयोगी एखन कोनो चीज कोनो चीजलए नहि छै किसानके लेल जे आगूके मनुष्यके लेल बहुत बड़का उपयोगी चीज एखनसे ट्रैकटर भऽ गेलैए आओर विशेष कि कहब